وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ جی کون اچھا اچھا جی بتائیں جی الحمد للہ

اچھا تو تمہیں مطلب مائگریشن سرٹیفکیٹ چاہیے تو تو اس کے لیے تو آپ کو تم تمہیں جو ہے ایک مطلب فارم فل کرنی پڑے گی اور اس پر اپنا فوٹو لگا کر کے لا کر کے یہاں پہ مطلب جو ہے آفس میں جمع کر دینا تو تمہیں دو تین تین چار دن بعد مل جائے گا تمہیں تو ایسا کرنا کہ تم جو ہے اپنے فادر کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے آ جانا ٹھیک ہے اور آئی ڈی جو ہے آئی ڈی بھی ساتھ لے کے آ جانا پاپا کو بولنا کہ وہ اپنی آئی ڈی بھی ساتھ لے کے آ جائیں اور تم بھی اپنی آئی ڈی ساتھ لے کے آ جانا اور جو مطلب جو مارکشیٹ وغیرہ ہے اس کو بھی ساتھ میں لے کے آ جانا اور سب کی فوٹو وغیرہ لگا کر کے جو ہے یہاں پہ جمع کر دینا آفس میں ہو سکتا ہے کہ دو تین گھنٹے میں تم کو تمہیں مل جائے گا مائگریشن سرٹیفیکٹ ہاں ہاں تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم مطلب جا کے جمع کر دینا وہاں پہ اپنا جو بھی سرٹیفکیٹ وغیرہ ہے اور تمہیں دو تین گھنٹے میں مل جائے گا تم کو مائگریشن سرٹیفیکٹ ٹھیک ہے اوکے اوکے وعلیکم السلام